हेलो क्या मेरी बात फूल बेचने वाली दीदी से हो रही है मैम हमें फूल चाहिए थे थोड़े डेकोरेशन के लिए गेंदे के क्या आपके पास उपलब्ध होंगे तीन चार दिन के बाद चाहिए थे वैसे तो पर पीले और संतरा कलर के फूल चाहिए थे और मैम गेंदे के हीं फूल चाहिए बड़े बड़े कि मतलब डेकोरेशन बहुत अच्छा दिखे ताज़े मिलेंगे न नहीं नहीं मैम ताज़े चाहिए एकदम बिल्कुल दिखना चाहिए जी मैम पीला और संतरा कलर के चाहिए थे दो फूल दो कलर के तो मतलब पचास किलो के लगभग चाहिए थे पीला कलर हाँ क्या मूल्य रहेंगा इनका पचास रुपये किलो थोड़ा जी तो आप हमको पाच पचास किलो चाहिए फूल तो थोड़ा बहुत कम करिए मैम नहीं नहीं मैम थोड़ा सा जी जी ठीक है मैम तो हम आपको चार चार दिन बाद गाड़ी भेजते हैं हम लेने आ जाएंगे फूल जी जी मैम जी मैम जी जी